असांजे भारत में चङा ई डांसुयुनि जा किस्मु आहिनि जीअं त भांगड़ा गरभा डांडिया कथक भरत नाट्यम हर कंहिं डांस जो हिकु पंहिंजो ई मज़ो आहे हर कंहिं डांस करण सां पंहिंजे बदन जी कसरतु थी वेंदी आहे ॿ कसरतु करण सां जीअं खाधो पचंदो आहे तीअं डांस करण सां बि असां जे बदन जी हिकु खाधो पचंदो आहे ऐं ॿियो असांजे बदन जी कसरतु थी वेंदी आहे डांस हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका इन्सानु खे मन खे ख़ुशि करे छॾींदी आहे डांस में चङा ई फ़ाइदा आहिनि डांस करण सां मन सदाईं प्रसन्न रहंदो आहे ऐं डांस करण सां असांजो जेको खून जो सिलसिलो हूंदो आहे उहो बराबरि हलंदो आहे डांस सां असांजा उज़वा बि रुष्ट पुष्ट रहंदा आहिनि डांस हिकु ॾाढी सुठी कसरतु आहे जंहिं करण सां इन्सानु खे ॾाढो फ़ाइदो मिलंदो आहे डांडिया डांडियनि सां असां कीअं हथु हलाईंदा आहियूं ऐं उन्हनि हथनि जे करे असांजे हथनि जी कसरतु थी वेंदी आहे ऐं भांगड़ा भांगड़ा में असां कीअं सॼो बदन हलाईंदा आहियूं उन बदन जे करे असांजे सॼे बदन जी कसरतु थी वेंदी आहे भरत नाट्यम में असांजे हथनि ऐं अखियुनि जी कीअं सुठे नमूने हलचल थी वेंदी आहे ऐं ॿी असांजी आहे भरत नाट्यम भरत नाट्यम में असांखे पंहिंजे शरीर ते ॾाढो कब्जो करिणो पवंदो आहे जंहिंसां असांजे खून जो सुरिष्तो सुठे नमूने हलंदो आहे खून जी असांजी जेका कमी आहे उहा बि पूरी थी वेंदे आहे डांस हिकु सुठे में सुठी कसरतु आहे जंहिंजे करण सां असांखे ॾाढो फ़ाइदो पवंदो आहे असांजे भारत में बि चङा ई डांसर एक्टर आहिनि एक्ट्राड़ियूं आहिनि जीअं त हेमा मालिनी भरत नाट्यम जी ॾाढी सुठी डांसर आहे रेखा आहे ऋतिक रोशन आहे अहिड़े नमूने जाम घणा ई माण्हू आहिनि जेके डांस सिखंदा बि आहिनि सेखारींदा बि आहिनि सेखारण में असां जी हिकु ॿी बि आहे जेका सभिनी असांजे हीरो हीरोइन खे डांस सेखारींदी आहे डांस ॾाढी हिकु सुठी कसरतु ई आहे